हम तऽ दू दूगो तीन तीनगो अथि बीमा करबैले छी लेकिन हमरा तऽ कथी कहै छै एकोगोके फाइदे नहि हय तऽ की करू अपन अथी एल आइ सी ओ खोलबै छी तऽ ओहोके नहि हमरा फाइदा हय कि ओ ओहि के पैसेसँ हमरा कोइ फाइदे नहि हय हमरा आयुष्मान कार्ड बनैले छी आओर जाइ छियै डॉक्टरीमे तऽ ओइके कोइ अथिये नहि हय फाइदे नहि हय तऽ हम अपनेसँ पैसा खर्चा करिके कथी कहै छै इलाज भी करबबै छी इहाँ पाँच सालसँ अस्पताल दौड़ै छी लेकिन इलाज अपने पैसासँ करबै छी आयुष्मान कार्डके कोइ कामे नहि बनाकरके हमसभ रद्दमे रखले छी हमरा सभके ओइसँ सरकारसँ कोइ फाइदे नहि मिलैए तऽ हम उ उ कार्ड बनैए कऽ हमरा कोन फाइदा अइके लेके हम सरकारसँ इहे कहबै कि जे हमरा कथी कहै छै आयुष्मान कार्डपर कथी कहै छै अथी कथी कहै छै बना सक बनैले छी ओइपर हमरा फाइदा चाही